हम किसानके बारेमे बोलय छलियै कि किसानक किसान क्रेडिट कार्ड जे छै बहुत किसानक नहि मिलल अछि आओर ओहिके लेल जे छै ओकरा लोन मिलतय कोनो भी चीज तऽ ओकर सुविधा नहि उठैयपाबैत छलय तऽ हम ई कहय छलियै कि किसान फसल अपना उपजाबै छै आओर लोन कभी काल ओकरा कर्ज लिअ पड़ैत छै सरकारसँ लोन ओ लोन जे छै क्रेडिट कार्ड सरकार दतय तबे तऽ ओ लोनपर लयके ओ काम करतय या लोन अगर इधर उधरसँ लैत छै तऽ ओ लोन ओकरा भरय पड़ैत छै आओर फसल भी नहि होइ छै तऽ बहुत परेशानी झेलय पड़ैत छै किसानके तऽ सरकारसँ हम निवेदन करबय कि अहाँ किसानक जे छै से क्रेडिट कार्ड मुहैया कराबै के कोशिस करिऔ आओर इधर उधरसँ लोन लय छै तऽ बहुत ओकरा परेशानीनी झेलय पड़ैत छै ओहिके बावजूदो अगर फसल अपना खेतमे बोइ छै रोपय छै तऽ कभी एहन होइ छै कि काफी बारिस भए जाइ छै काफी पत्थल गिरय छै बर्फ गिरय छै आओर ओहिके लेल फसल जे छै नुकसान भए जाइ छै कभी धूपे एहन भए जाइ छै कि फसलके जलै दय छै अभी बारिस एतना भेलय कि फिलहाल मूँगके फसल पूरा खतम भए गेलय आब किसान तऽ पूरा ओहिमे मेहनत दलकै लागत दलकै मगर ओ खतम भए गेलय तऽ ओकर जे छै मुआवजा जे छै किसान जे छै जकर खेत करै छै खेतबलाके मिल जाइ छै मगर हम जे खेत करै छियै बटिया लेकऽ तऽ हमरा तऽ कुछ नहि मिलैत छै एतय मेहनत केलियै खेतमे लागत देलियै एतय फसल देलियै तऽ बटिया करयके बाद हमरा तऽ कुछ नहि मिललै मगर जकर खेतबला छै ओकरा तऽ मिल गेलय तऽ एहिसभ चीज लयके सरकारके ध्यान दयके चाही कि हरेक आदमीके पास खेत नहि छै ककरोसँ लयके करय पड़ैत छै बटिआ इधर उधरसँ लयके हम करैत छियै किसान करैत छियै तऽ हमरा तऽ कुछ नहि मिललय हमर तऽ नुकसान गेलय तऽ एहिसभ चीज पर सरकारके ध्यान देबयके चाही जे आइ ककरो खेत करैत छै बटिआ तऽ ओकरो तऽ कुछ न कुछ मिलना चाही कि अपना जी जान लगैक फसल उपजाबै छलय आओर पर्यावरणके कारण ओ फसल जे छै नुकसान भए जाइत छै तऽ खी खेतबलाके मिल जाइत छै मगर हम जे करैत छियै बटिआ तऽ हमरा कुछो नहि मिलैत छै तऽ एहिसभ चीज पर सरकारके घ्यान देबयके चाही कि जे करै छै ओकरो किछु न किछु मिलयके चाही जतय नुकसान झेलैत छै